तांत्रीक मळार आतां खूब सुदारणां आमकां पळोवपाक मेळटा सगळ्या लोकांच्या हातीन आमी एक मोबायल फोन आमकां मेळ पळोवपाक मेळटा जे ते आपल्या प्रत्येक गजाली खातीर वापरता आनी तितून एक एप हो आसतात जो तांकां खुबश्या गजालींनी शे खुबशे वावर तांचे सोंपे करपा खातीर तांकां मदत करता एक असो एप म्हणजे आमकां पयशे धाडपाचो किंवा पयशे घेवपाचो एप जो सगळ्यां कडेन आयज आमकां पळोवपाक मेळटा हितुंतल्यान आमी कोणाकूय पयशे धाडपाक किंवा कोणा कडल्यानूय पयशे आमकां घेवपाक मेळटा हो एक सगळ्यांत व्हडलो एप आयज सगळीं वापर वापरता अशें आमकां दिसून येता त्याच प्रमाणे अशेच खूब बाकीचे एप आमकां पळोवपाक मेळटा जे आमकां विवीद कामां आमचीं सोंपी करपाक खातीर आमी वापरतात जशें एक म्हणा बील भरपाचें किंवा बील पळोवपाचें किंवा बाकीचें किदें बुकींग करपाचें आसा अशीं जायतीं एप्स ऑर प्रॉडक्ट्स आमकां टॅक्नोलॉजीन तयार केल्लीं आयज पळोवपाक मेळटा